مجھے لگتا ہے رزق سامعین کے جذبات کو اب ہم ہارنے بھی بہت جذبات طاقت رکھتا ہے کیوںکہ یہ رزق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے غم زدہ انسان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو رزق وغیرہ کو دیکھ کر کر کے یوں سن کر دیکھ کر یا سن کر اس کے اندر ایک عجیب سی چمک پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں یا اس کے جذبات کو اب ہارنے کی وہ طاقت ہوتی ہے وہ پوری کی پوری اس کے جیے سے مکمل ہوتی ہے اور رزق کی طاقت کا اندازہ ہمیں انسان کے ذریعے سے پتا لگ جاتا ہے